ميں نے ابھى كچھ دن پہلے ايک فون خريدا تھا اوپو ايک سترہ پرو مجھےاس كے فيچر بہت اچھے لگے تھے اس ميں آٹھ جى بى ريم اور ايک سو چھپن جى بى ميمورى ہے خاص طور سے اس كا كيمرہ بہت اچھا ہے جب يہ لانچ ہوا تھا تو ميں نے اس كو ديكھا تھا پھر ميں ايک شاپ پر گيا وہاں سے ميں نے اس كو خريدا مجھے ايکچولى فوٹو لينے كا كافى شوق ہے تو اس كى وجہ سے اس كا كيمرہ مجھے اچھا لگا تھا اور سب فيچر اس كے بہت اچھے ہيں اس كى خاص بات يہ ہے كہ يہ جلدى سے گرم نہيں ہوتا اور ہينگ نہيں ہوتا جلدى سے بہت اچھا چلتا ہے تو اسى وجہ سے ميں نے اس کو خريدا ہے چلنے ميں كافى اچھا ہے اور اس كو چلانے ميں مجھے كوئى پرابلم نہيں ہو رہى ہے جتنى قيمت كا ميں نے اس كو ليا ہے اس كے حساب سے يہ ميرا پھون بہت اچھا ہے